साहित्य कविता ऐं कलाकार बेहतरी जे सिंधीअ रूप में इस्तेमाल पहिरियों त चङो थियो टे तरीक़े सां कयो वेंदो हो पर कुझु समय खां असांजी सिंधी भाषा विलुप्त ई थी वई आ चङनि ई स्कूलनि में सिंधियुन खे सिंधी भाषा खे हटायो वियो आहे ॿार सिंधीअ जे प्रति ॿारनि जो रुझान बि घटि आहे अऊं असां ई मतिलबु इहा ई दरख्वास्तु ई आहे हिनमहिल जीअं सोशल मीडिया जे रूप में ॿार इन ते इंस्टाग्राम फेसबुक वॉट्सप चङा ई मतिलबु इननि सिंधियुनि में पंहिंजा रील ठाहे करे ऐं विझनि था पिया जंहिंमें ॿारनि खे मतिलबु ॾाढी खुशी थी थिए पंहिंजी भाषा ए प्रति हुनखे उन्हनि में कुझु कमाई बि थी थिए पई त तंहिंते ॿारनि जो हुनजे सिंधीअ जे प्रति हिनमहिल रुझान थोरो वधियो आहे